सामान्यतः प्रति पोथीके एक पेज पढ़बामे हमरा एकसँ डेढ़ मिनट समय लगैया जँ सन्स्कृत हिन्दी मैथिली होइ तऽ जँ गम्भीर विषय रहतै तऽ पाँचो मिनट लागि सकैया नहि खिस्सा जकाँ रहतै तऽ एकसँ डेढ़ मिनटमे एक पेज हमरा पढ़ल भऽ जाइया हम लगातार पाँच छह घण्टा पढ़ि सकैत छी ओहि बीचमे जँ हमरा जल आओर चाय भेटैत रहै तऽ पढ़बाके कोनो मासिक या साप्ताहिक लक्ष्य हमरा नहि रहैया आवश्यकता रहैत छै जेना एहिसँ पहिले हम एक दू टा किताब लिखने रही तहिमे हम जे छै से ई लक्ष्य बनेने रहियै हमरा छओ महिनामे करबाके अछि परन्तु महाविद्यालय या सामाजिक या पारिवारिक एहन एहन काज एलै जे ओ एक सालसँ बेसी समय लागि गेलै तैँ लक्ष्य बनबै तऽ छियै परन्तु ओहि लक्ष्यके अनुरूप काज जे छै से होयबामे जँ से यथोचित वातावरण आओर समय सङ्ग दै छै तऽ होइत छै अन्यथा ओ जे छै से समय बेसी लागिए जाइत छै